ट्रैवेल एजेंट बोल रहे हैं बोलिए सर आपके नंबर हम नेट से प्राप्त किए हैं और हमें गाड़ी चाहिए लोकल गाड़ी तीर्थ यात्रा के लिए घूमने के लिए जाएँगे मंदिर ग्रुप के साथ फैमली के साथ

सर बोले तो बोले बोले पर्सनल के लिए आपके पास आके मिलना पड़ेगा

कितना दिन में ये कितना दिन में आप ये हमें करवा करवा के वापस घर पे दे सकते हैं फैमली फैमली वाले में या पर्सनल में

ठीक है सर तो हम आते हैं आपके ऑफिस पे सारे डॉकोमेट लेके